शुरुवाती लोगों के लिए अभ्यास करने के लिए पहले तो आते हैं तो चटाई विधा बिछाते हैं फिर उसको अनुकूल आसन पर ये करने के लिए बोलते हैं जैसे सीधा सोने का अभ्यास करने के लिए जैसे अनुकूल अवस्था में बैठाने का और उनको जैसा कोई भी अभ्यास करना है तो जैसे हो गया अपना सूर्य आसन हुआ तो पैर को ऊपर करते हैं तो शुरुआत में उनको वैसे ही सिखाते हैं कि ख़ुद को पहले करके दिखाते हैं कि ऐसे करना है तो वो उनको वो वैसे अभ्यास होता है शुरू में कि हाँ ऐसे ये लोग कर रहे हैं तो वो उन उसी हिसाब से वो भी करते हैं शुरुआती दौड़ में